तैराकी के समय बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है पानी में जाने के टाइम में कहीं सिलिपन होता है जैसे पैर सिलिप करता है तो वैसे जगह में पैर को थोड़ा दूरी कम करके धीरे धीरे चलना पड़ता है और अपने अंगूठों को उंगलियों को दबा कर चलना पड़ता है ताकि फिसले न बाकी तैरने के टाइम में अपने पानी के बहाव के विपरीत दिशा में जिधर पानी खींच कर ले जा रहा है उधर को ही अपने हिसाब से जाना चाहिए ताकि तैरने में बल कम लगेगा और इस्पीड भी

और जैसे कभी कहीं किनारे उसके बाद एक बैग गड्ढा होता है तो वहाँ लोग हम लोग जंप ओंप मारते हैं तो जब जंप मारते हैं तो जैसे रोड में चलने में साइकिल में ब्रेक होता है बाइक में ब्रेक होता है तो वहाँ का क्या ब्रेक है तो अपने हाथ से शरीर से ही वहाँ पर अपने को रोकना होता है किनारे से जंप लगा दिए पानी में सीधा खड़े खड़े जंप लगा दिए तो शरीर का आयतन कम में है भार ज़्यादा में है तो अब इस्पीड में ज़्यादा से नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे तो अब के बीस फिट जा सकते हैं तीस फिट जा सकते हैं वहाँ मार दम घुटने लगेगी तो जैसे हम उसमें जंप मारेंगे पानी में तो अपने हाथ को फैला देते हैं फैलाने से क्या होता है वो ब्रेक का काम कर लेता है पानी के ऊपरी सतह में ही हम रुक जाते हैं उसके बाद में थोड़ा बहुत नीचे जाते हैं फिर ऊपर आ कर साँस ओस ले लेते हैं उसके बाद तैरना शुरू कर देते हैं और अगर ध्यान नही दिए तो फिर नीचे चले जाएंगे नीचे जाएंगे तो सब दम घुटने लगेगा दम घुटने लगे प्राण भी निकल सकते हैं उसके बाद में जैसे हम अपने को हाइट जंप लगाते हैं किनारे पे जा कर हाइट जंप लगा ते हैं तो ऊपर में जाते हैं ऊपर में जाते हैं तो अपने एक सर्किल बनाते हैं अपने शरीर को शरीर को सर्किल बनाते हैं ताकि पानी में आते आते एक राउंड या दो राउंड घूमने के बाद तब हम जंप पानी पर आए पानी पर आएँ तो पीठ के बल में आएँ या सीधा खड़े आएँ सीधा खड़े रहने से चोट हमको नहीं आएगी नही तो पानी में भी चोट आएगी जंप लगेगा पाँच फिट पानी की सतह से जमीन का सतह पाँच फिट ऊँचा है जंप लगा दिए पाँच फिट दस फिट चले गए पानी के सतह के ऊपर से अब पेट पर बल पर सीधा अगर लेटते हैं जैसे पेट के बल पर अगर उस हिसाब से आ जाएँ कि जैसे लेटे हैं पेट के तरफ से पानी के ऊपर जब गिरेंगे तो बहुत भारी चोट आएगी सीने में आएगी पेट के ऊपर आएगी तो उस घाव को भी जैसे सख्त जमीन पर चोट लगती है वैसे पानी में भी लगेगी तो वहाँ गस्ती भी आ सकती है तो वैसे में भी भी प्राण के ऊपर खतरा जान चला जा सकता है इसलिए हमको जब भी पानी में जंप लगाना तो सीधे पैर के तरफ में पैर नीचे रहे मूड़ी अपना ऊपर रहे तो जंप लगाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे